आङो ना हमनायखौ बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनो मोनदों उन्दैआव बिमा बिफाजों थांफानानै रोंदों आङो बिमा बिफाजों बिमाजों ना गुरनायाव थांफायोमोन उन्दैआव बेयाव मा बायदि ना हमो माबायदि मानसिफोरा सारो बेखौ नुनानै रोंदों माखासे ना हमनायनि आदबफ्रानो जाहैबाय जोङो उन्दै समाव अन्थाइ जमा थानायफोराव अन्थाइजों अन्थाइ खुबैबाबो माफा मानै बोखांनो हायोमोन जोङो बेजों लोगोसे आरो जोङो जेजोंबो सारनानै नाखौ बोखांनो हायो आरो दुब्लिफोराव खका सायोबाबो जों मोनो नाखौ सेन खका आरो जोङो थेनानै दैखौ थेनानै सारोमोन बे सारनायजों जोङो नाखौबो हमनो हायो जोङो नाखौ बोनोमोनबो खानस्रि जों बोरसि बोरसिआव थुनानै खानस्रिखौ बेजोंबो बोनोमोन आरो मोनाफोराव टर्स लाइट लानानै जोङो नाखौबो थिरजों गावनानै बोखांनो हायो बिदिनो ना हमनायनि माखासे आदबफोरा बेफोरनो जाहैबाय जोङो अनेक रोखोमनि खायदा खालामनानै जोङो नाखौ हमनो हायो आरो जोंहा बयबो ना हमनायनि आदब खायदा दंजोबखायो